पानी जिस्सी अस हिंदी च जल आखने होन्ने जेह्ड़ी साढ़ी रोजमर्रा दी जरूरत ऐ अगर अस गल्ल करचै पानी दी ते पानी असें गी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आस्तै चाहिदा होंदा पीने आस्तै न्हौने आस्तै रुट्टी बनाने आस्तै कन्नै गै कन्नै रुट्टी कन्नै पीने आस्तै बी असें पानी चाहिदा पर क्वश्चन एह् ऐ केह् अस केह् करने होन्नेंं रोजमर्रा दी जिंदगी च इस्सी फिल्टर करने आस्तै ते प्यूरीफाई करने आस्तै ते अस गल्ल करचै अस पानी गी फिल्टर जां प्यूरीफाई कि'यां करी सकने सब तो पैह्ले जेह्ड़ी गल्ल औंदी ओह् एह् ऐ केह् कदें बी पानी च गंद नेईं सू'ट्टो अपने घरै दा गंद बाह्रै दा गंद कुतै तुस जा दे रस्ते च कोई नैह्र नाला लभदा तुसें तुस कोई बी गंद नेईं सूट्टो एह् गल्ल जेह्की ऐ एह् आया पैह्ला कम्म जेह्का करी सकने दूआ अगर अस अपने घरै दी गल्ल करचै दिक्खो हून पानी जेह्का ऐ ओह् पलियूट ते होंदा गै होंदा कुतै नां कुतै होंदा जि'यां बड्डी बड्डी इंडरस्टिज़ अपना गंद जेह्का ऐ ओह् बी पानी च गै सु'ट्टदियां न एह् आक्खी सकने कि पलियूशन जेह्का ऐ बद्धा ऐ ऐ पर हून केह् करी सकने आं पैह्ली गल्ल एह् होई दूसरी गल्ल होई एबेयरनैस जिन्नै तक्कर तुस लोकें गी जागरूक करी सकने केह् असें पानी च गंद नेईं सु'ट्टना उ'न्ना ज्यादा तुस करो हून अपने घर आस्तै करी सकने आं तुस अपने पानी च कलोरिन ऐड करी सकदे ओ उस्सी प्यूरीफाई करने आस्तै जेह्दे कन्नै ओह् पीने लाईक पानी बनी आए कन्नै कन्नै पानी गी तुस बोआइल करियै पिओ तांकि तुसें प्यूरीफाई फॉम आफ बाटर मिले ते कन्नै रेन बाटर हारबैसटिंग करियै उदे बिच कलोरिन ऐड करी सकने तुस जेह्दे कन्नै थोआढ़ा बाटर जेह्का ऐ प्यूरीफाई होऐ